جی اچھا

دیکھیے چھٹّی جو ملتی مدرسے سے تو بچوں کا اُس میں نقصان ہوتا ہے بہت نقصان ہو جاتا ہے جی

ہاں شادی تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے لیکن جو ہے یہ پڑھائی کا موقع دوبارہ نہیں آتا ہے نا جی تو پھر بھائی آپ ہی کہیے گا ویسے تو ہم چھٹّی دے دیں گے

ہاں تو جی تو آپ بچوں پر دھیان دیجیے گا تاکہ جو ہے بچوں کو آگے پریشانی نہیں ہو تو کتنے دِن کی چھٹّی چاہیے آپ کو تو ٹھیک ہے آپ لے جائیے ٹھیک ہے لیکن بچوں کا دھیان دیجیے گا جی جی ٹھیک جی ٹھیک ہے لے جاٮٔیے السّلام علیکم